जय झूलेलाल दादा कीअं आहियो पहचानियो पहचानियो की न मूंखे तव्हां सुञाणो की न हैलो सुञाणो की न मूंखे छा दादा सुञाणो की न तव्हां मूंखे ॿियो ॿुधायो घर में सभु कीअं आहिनि दादा जय झूलेलाल आनंद मंगल आहे न सभु घर में हा यशवंत नगर में झूलेलाल जो मेलो लॻो आहे ख़बरु आहे लैटर आयो यशवंत नगर में दादा जामु वॾो मेलो हा

जामु वॾो मेलो लॻलि आहे हा हा तव्हां बि सभु दादा ज़रूरु ज़रूरु ईंदो सभु परिवार ऐं ॿारनि खे वठी अचो हे लॉकडाउन खां टे साल खां पोइ हेॾो वॾो मेलो लॻियल आहे लॉकडाउन जे कारणु तव्हांखे ख़बरु आहे न दादा टे साल कुछ बि न हुयो हाणे हेॾो सालनि खा पोइ मेलो लॻो आहे तव्हांखे ज़रूरु अचिणो आहे हा ऑफिस में छुटी वठी करे संडे ॾींहुं ज़रूरु अचिजो ऐं हे सालु हे मेले में बहिराणो बि कढण वारा आहियूं जामु हर्शो उल्लास सां मल्हाइण वारा आहियूं ऐं ढोल ढोल बि आहे ऐं सभु नचंदा ॻाईंदा हर्शो उल्लास सां मल्हाईंदा बहिराणो बि आहे सिंधी हा सिंधी ॿोली बि जामु सुठी आहे तव्हांजे अड़ोसि पड़ोसि वारनि खे बि वठी अचो हुन खे बि सिंधियुनि ज़ाति जे बारे में बि थोरी घणी ख़बरु पवंदी सिंधी प्रकारनि जा खाधा बि आहिनि हुते दाल पकवानु आहिनि कोकी आहिनि भुगल बिहु आहे सीरो मालपुड़ो आहे कढ़ी चांवरु आसे पासे वारनि खे बि वठी अचिजो मज़ो ईंदो जामु

ऐं मां छा थो चवां बाक़ी सभु घर में ठीकु आहे न धंधो पाणी हले थो न हे लॉकडाउन जे करे सभिनि जो धंधो मंदो थी वियो आहे सर ठीकु आहे तव्हां ज़रूरु अचिजो यशवंत नगर में सभी खे वठी करे ठीकु आहे जय झूलेलाल